हेल' अ माबा दोंना नोंनियाव थालिर बेसे आखायाव आखायाव बेसे ए आं फुजा दङमोन गाबोन माने लायनांगोमोनहाय आरो आफेल लाय आफेला बेसे केजि बेसे ए एकस' बिस केजि मोनसे लाबगोन दे आं आफेलखोबो आरो बैग्रि दङ दा बैग्रि फुवा बेसे बिस जागोन दे आं फुवासे लायगोन आरो मा होनो आंगुर दङ दा ए आंगुरखोबो लाबोगोन दे आङो फुवासे फुवा बेसे पन्सास दे नोङो बिखिनिखो आंनो जमायै माबा पेकिं खालामना दोनब्लानो जाबाय ने ओमफ्राय नोङो फिथाइ मा होनो फिथाइआथ' गाज्रि जायाखै दा ए मोजाङै दङ ना बाराथ' गोबाव जायाखै बेफोर फिथाइफोरा लाबनाया ए ए मैयासो लाबद' थालिरालाय गोमोन नंगौना नङा मुलि होनायसो नामाले मुलि होआखै न'निनो ए मुलि होआखैब्लालाय मोजाङानो जागोन ना गोथाव जागोनदां गाबोनलै आंहा मंगलबारना माबायाव फुजा लांनांगौ बाथौआव फुजा लांनो थाखाय आंनो नांगो जादो माने इफोरखो फिथाइ सामथाय होब्लासो माने मोजां मोनोलै गोसोखो फिथाइ सामथाय होआब्ला माने गोसोखोनो मोजां मोना फुजायाव नांगौ जानायखाय आं नोंनाव बिहरदो नोङो माने आं थांगासिनो दोङो नोङो पेकिं खामनानै हरदो दे ओ दे होमब्ला दोनसै दै दे होमब्ला